मैं अपने दौड़ने की रोज की रूटीन में ताकत और लचीलेपन का प्रशिक्षण इस प्रकार करता हूँ कि यदि मैंने कम खाना या कम भोजन किया है या कुछ खाया नहीं है तो मैं दौड़ बहुत कम दौड़ पाता हूँ क्योंकि एनर्जी कुछ भी नहीं रहती है बहुत जादा लचिलापन लगता है और यदि मैंने कुछ खाया हो या कुछ मतलब थोड़ी देर पहले त दो तीन घंटे पहले कुछ खाया है कुछ पीया है मतलब एनर्जी है खुद में तो मैं ब बहुत ज्यादा दौड़ पाता हूँ इससे मेरे प्रशिक्षण का पता लगता है और मैं स्ट्रैचिंग रूटीन मेरी स्ट्रैचिंग रूटीन ये है कि मैं जैसे ही पाँच बजे उठ के ग्राउंड जाता था पहले और अभी भी कभी कभी जाता हूँ मतलब सप्ताह में एकाध दिन का टाइम मिला तो मैं ब रनिंग करने जाता हूँ जैसे रविवार के दिन बाकी टाइम तो मेरी जॉब चलते रहती है तो मैं स्ट्रैचिंग वर्कआउट में पहले यहाँ से पाँच बजे जाता हूँ वहाँ पाँच पंद्रह तक पहुंच जाता हूँ फिर वहाँ पर मैं पहले रनिंग करने से पहले स्ट्रैचिंग करता हूँ सब हाथ पैर स्ट्रैच करना द उसकी एक्ससाइज़ मुझे बहुत दिनों से याद है मतलब सब सीरियल वाइज़ सीरियल करता हूँ जैसे पहले पैर की स्ट्रैचिंग करूँगा फिर हाथ की स्ट्रैचिंग करूँगा फिर गर्दन रोटेट करूँगा कमर रोटेट करूँगा ये सब स्टैचिंग वर्कआउट चलते रहती है उसके बाद ही रनिंग कर पाते हैं अगर अपन ने स्ट्रेचिंग वर्कआउट नहीं की है तो रनिंग करने का कोई मतलब नहीं रहता है और ज्यादा हम रनिंग भी नहीं कर पाते स्ट्रैचिंग वर्कआउट से क्या होता है कि हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो सब खुल जाते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा रनिंग कर पाते हैं इसलिए मैं तो स्ट्रैचिंग वर्कआउट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम सबको भी स्ट्रैचिंग वर्कआउट करना चाहिए और मैं भी रोज करता हूँ जिससे हमारी रनिंग करने या अदर जो काम करने की शक्ति है वो बढ़ती है